उज्जैन जिले में मेरे अनुसार सबसे प्रमुख गतिविधि खेल से सम्बंधित यहाँ पर खो खो कबड्डी वॉलीवाल का खेल है जो कि काफ़ी युवाओं एवं बच्चों द्वारा समय समय पर विभिन्न अकादमियों एवं खेल मैदानों में हमेशा खेला जाता है इसके अलावा यहाँ पर लगने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हर रविवार को अगले अलग अलग ऋतुओं में आयोजित किया जाता है जिसमें सभी धर्म एवं सभी संप्रदाय सभी आयु सभी वर्ग के लोग अपनी पूरी सहभागिता निभाते हैं इसे कि एक प्रकार के सभी के समागम एवं एक साथ सामूहिक रूप से किसी भी कार्य को करना एवं मनोरंजन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है यह आयोजन प्रतिवर्ष द्वारा प्रतिवर्ष सरकार एवं प्रशासन द्वारा सारी व्यवस्थाओं को जुटाकर और सभी खेलों को बढ़ावा देने योग आदि सभी गतिविधियां एवं खेल कूद से सम्बंधित गतियों को एवं नव प्रतिभाओं को अच्छा एक अच्छा अवसर प्रदान करने के प्रयास में एक सराहनीय कदम है जो कि प्रशासन द्वारा समय समय पर इस प्रकार की छोटी छोटी स्थानीय गतिविधियां एवं सभी स्थानीय जो बच्चे हैं उन्हें नवीन प्रतिभाओं के द्वारा एवं उनके प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है जो कि बहुत ही सराहनीय है